हेलौ नोंथाङा मायदांस्रि बासनि द्राइबार ना आङो बेंथल फरायसालिमानिफ्राय बुंहरदों नोंथांनि बासखौ जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन जायगाया सलखुसियाव थांनायमोन नोंथाङा बौ थाङोबा बेसेबांसिम लागोन जिबा रोजा थिखआनो दं दे आमफ्राय नोंथांनि बासआ एसे खेब जिरायनायनि खथाया मोनबसे जागोन अखे जोंनि जोंनि फरायसाफोरा ब्रैजिथाम दंमोन बेखौ जोङो मिलाय लायनायनि गेजेरजों लांनो हागोन नामा उसुबिदा गैयाना गाबोन होनबा नोङो जोंनि फरायसालिमायाव हाय फुंनि द' बाजियाव फै फैनो हायोबा गाहाम जागोन जों बावहाय रेदि जागोन आसा खालामो अखे औ नाजानाय माने नों नोंथाङा हानाय मानि फैनो नाजाबानो जाबाय थाबैनो जों बयबो समाव सहैनो हानाय बादि आङो फरायसालि बे बेंथल फरायसालिनिनो सासे जिएस हिसाबै खामानि मावो अखे एदभान्स लायोबा गुगल फेयाव आं नोंथांनो बा रोजासो हरग्रोनोसै जायोना नोंथां

जागोन दे दे दे दे जागोन दे आङो औ जागोन जागोन जागोन जागोन दे दे दे आसा खालामबाय दे गोजोननाय थाबाय